ہاں مجھے سلائی کڑھائی کا بہت ہی اچھا ڈھنگ ہے اور میں نے یہ اپنی امّی سے سیکھا میری امّی نے مجھے سکھایا پہلے اُنہیں امّی کو میری نانی نے سکھایا اور امّی نے پھر مجھے سکھایا سلائی کڑھائی میں بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں سب کا رہتا ہے باہر والے بھی دیتے ہیں سلائی کڑھائی کرنے کے لیے اور اِس سے ہماری اچھا بھی رہتا ہے کہ کہیں جانا نہیں پڑتا ہم خود سے ہی سِل لیتے ہیں کڑھائی بھی خود سے ہی کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں کھانا بھی بنانا آتا ہے کھانا بنانا بھی ہم نے امّی کو دیکھ دیکھ کر سیکھا امّی نے سکھایا امّی کو دیکھ کر بھی سیکھا سب کچھ بنا لیتے ہیں کچھ بھی ہو بریانی ہو فاسٹ فوڈ ہو گوشت ہو دال چاول ہو سبزی ہو روٹی ہو کچھ بھی ہو رائتا وغیرہ سب کچھ بنا لیتے ہیں ہم